आंनि मोजां मोन्नाय मेथाइयानो धोरोमजों लोब्बा गोनां मेथाइयानो जादों बाथौ आर'ज बेखौ आङो मोजां मोनो मानोना बाथौ आरजनि गेजेरजों जों बर' समाजफोरनि बागै बर' धोरोमनि बागै जोङो गोबां गियाननि खोथा फोरमायलांनो हायो बेनिखायनो आं बाथौ धोरोमनि आर'ज मेथाइखौ मोजां मोनो